नमस्ते सर और सब बताओ कैसा क्या लेना है गेहूँ तो चौबीस सौ रुपैया क्विंटल निकल रहा है हाँ हाँ ठीक है पाँच क्विंटल ले लीजिए हाँ और अरहर का भी छः हज़ार रुपये क्विंटल है हाँ मसूर भी पड़ जाएगा आपको पाँच हज़ार तक हाँ और कुछ चाहिए हाँ चावल है कम सम नहीं तो चार हज़ार दिये क्विंटल हाँ ठीक कम जो बेसी हो जाएगा ना जब अठन्नी आ अठ अठन्नी चौवन्नी रुपैया छोड़ देंगे और क्या अब जैसे चाहिए बीज वीज और सो सब चाहिए हाँ उड़द मसूर दोनों ले लो और उड़द मिल जाएगा आपको वो भी लगभग चार हज़ार तक का क्विंटल हाँ चार हज़ार तक मिल जाएगा और और कुछ चाहिए तो बताना उसके हिसाब से और सब जैसा हाँ तो सरसों भी ये सब में कम में नहीं तो सात सात आठ हज़ार रुपैया क्विंटल चल रहा है अरे कम बेसी हो जाएगा जो कहेंगे थोड़ा बहुत छोड़ देंगे हाँ जी हाँ कुछ कम प्रेशर हो जाएगा और क्या हाँ तो वही बोल रहा हूँ जैसा कि रेट है वो रेट है बाज़ार बाज़ार है हमारा तो होलसेल की दुकान है होलसेल के रेट पर बेचेंगे

जो सब चाहिए वो सब हमको बता देना हाँ हय जब मर्ज़ी है तब चले जाओ ना हाँ सवारी हो अपनी कुछ हो तो सवारी से चले जाओ साइकिल से क्या एक क्विंटल लाद लोगे चलो ठीक है एक क्विंटल जब लाद लोगे तो ठीके है फिर नमस्ते